देखियौ मौसम तऽ अनिवार्य छै सालमे जे छै से अलग अलग मौसम होइत छै तऽ ओहिके लिए हमरा सबकेँ पौधा जे लगाबै छी तऽ गरमीके मौसममे ओहिमे पानिक कमी नहि हुए साथ साथ ओहिमे जे छै से गोबरके खाद्य सेहो डलबाके चाही बरसातके मौसममे कीड़ा लागैके खतरा रहै छै तऽ ओहिमे कीटनाशके दवाइ डालना चाही आ सरदीके मौसममे अथी ओश कुहासा जे पड़ै छै ओहिसँ से पौधामे जे छै से पत्ता सुखैके बीमारी भए जाइत छै तऽ ओ तना छेदके सेहो कीड़ा लागि जाइत छै तऽ ओही समयमे हमरा सबकेँओकर देख रेख करना चाही आओर जे छै से बहुत प्रकारके चीज छै पौधाके जे छै से स्वस्थ रखबाके हमरा सबके कोशिश करबाके चाही